जय झूलेलाल भेण कीअं आयो कीअं आयो ॾियारी जी वाधायूं अथव हा हा ॾाढी सुठी ॾे फ़ानूस लाइटियूं वाइटियूं ॾाढी रेर मिलंदी अथव दुकान में

शुक्रिया शुक्रिया हा तव्हांजे हिते हा मूंखे इहा ॾियारी लाइ कपिड़ा खपनि बेबीअ लाइ पुट लाइ पंहिंजे लाए पै लाइ त कुझु छा छा अथव तव्हां जे दुकान में मतलबु इहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा मु हा मूंखे ॾेखारियो न मूंखे इहा जेके साम्हूं तव्हांजे हिते जेकी ई ॻाढ़ी साढ़ी आहे उहा ॾेखारियो हा हा ॾाढो सुठो कमु थियल आहे इहा जरीअ जो ॾाढो रेर ठयल आहे कलर बि ॾाढो रंग बि ॾाढो सुठो आहे ऐं इहा हिकु पासे में रखो ॿियो मूंखे शट ऐं पेन्ट जा कपिड़ा बि ॾेखारियो ऐं हिकु जीन्स बि ॾेखारियो जीन्स त मूंखे इहा साम्हूं हिकु ॾिसण में थी अचे इहा नीली कलर जी ॾेखारियो नीलो कलर आहे न हूव उहो ॾेखारियो इहा हिन जी कमर घणी आहे मूंखे कमर हिन जी टीह खपे हा न टीह टीह टीह ॾेखारियो

टीशटियूं अथव टीशटियूं हा उहो ॾेखारियो

मूंखे ॻाढ़ो ॾेखारियो ॻाढ़ो हा हा न ॾाढो ॾाढो सुठो कलर आहे ॾाढो सुठो रंग आहे ऐं ॿियो मूंखे हाणे ही ॾेखारियो मतलबु जेन्स लाइ मतलबु जीअं पेंट पिस कीअं थींदा आहिनि ऐं शट पिस उहो ॾेखारियो हा इहा ॿ पासे में रखी छॾो जीन्स ऐं साढ़ी इहा पासे में रखी छॾो न न अधु अधु अधु ठीकु है मतलबु मिडियम आहिनि ऐं पेन्ट पिस पेन्ट पिस सौ वीह

अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आ खाली शटियूं ॾेखारियो हा न मां बसि ई साढ़ी वरिती ॻाढ़ी हा ऐं ॿियो अगरि कुझु सुठो अथव घाघरे चोलीअ में त हो बि ॾेखारियो

न न बसि बसि हाणे पी आईं आहियां हा हा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया जय झूलेलाल जय झूलेलाल